میں شمالی ہندوستانی یا جنوبی ہندوستانی نہیں بلکہ کونٹیننٹل پکانا پسند کروں گا کیونکہ اس کو پکانا آسان ہے اور آج کل اس کا سامان بھی آسانی سے مہیا ہوجاتا ہے جہاں تک بات ہے شمالی اور جنوبی اس کے لیے الگ الگ مصالحے اور ان کو ہاتھ سے پیسنا ضروری ہے پھر الگ الگ ٹائم پہ ڈالنا لہذا ان کو بنانا مشکل ہے اور وقت درکار ہے لہذا کونٹیننٹل میں ایسا نہیں ہے اس لئے میں کونٹیننٹل پکانا پسند کروں گا